आं जेब्ला ओंखाम संजेनदों मोन अब्ला आं ओरैबायदि संदों ओंखामखौना होमब्ला आं क्लास फराव फरायदोंमोन अब्ला आं ओंखामखौ संजेनो मोनथारनायाव ओरैबायदि संदों आं ओंखामखौ आं ओंखाम संजेननायाव माइरंखौ सुबाय सुनानै आं अर जरायनानै संदों अब्ला आं अर जराय नानै संनानै गेलेयै गेलेयै संनायाव आंनि ओंखामा गोथां जादों आरो आं ओंख्रि संनायाव फार्स्ट टाइम ओंख्रि संनायाव आलु जहल आलु ओंख्रि संदोंमोन आं अब्ला आं ओंख्रि संनायाव ओरैबायदि संदों आं आलुखौ फंबायफोरजों गेलेयै गेलेयै आलु ओंख्रि संनायखौ आं खामहोजोबदों माखासे खामनानै बा एसे ना होनानै साग्लि जोबनाय जादोंआं बाव फंबाइ फोरजों एसे मिनिदों आरो आं संफेराखैमोन बे बारनिफ्राय संजेनदों उनाव सङै सङै सङै मिन्थिलांबाय रोंबाय आमफ्रायसो रोंलांबाय आरो बिदिनो रोङै रोङै रोङै सङै सङै